ویسے تو ہمارے گاؤں میں کبھی بھی پانی کی شدید قلت یا پھر قحط نہیں پڑا ہے لیکن میرے گاؤں میں پانی میں اتنا زیادہ آئرن موجود ہے کہ ہم لوگ پانی کی قلت ہی تصور کرتے ہیں ہمارے گاؤں کا پانی کافی خطرناک ہے جس کی وجہ سے پینے کے لیے ہم لوگ ہمیشہ فلٹر پانی کا ہی استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح سے کھانا بنانے یا کپڑے دھونے یا اس طرح کے دیگر کام ہم کرنے کے لیے ہم لوگ کو صاف اور فلٹر والے پانی کی ہمیشہ ضرورت پڑتی رہتی ہے اور یہ کبھی ہمارے گاؤں میں بہت دنوں سے موجود ہے جس اس چیز چیز نے گاؤں کی زندگی کو بہت زیادہ متأثر کر دیا ہے اور پانی کی قلت ہم لوگوں کو ہمیشہ پڑتی رہتی ہے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پانی میں اتنا زیادہ آئرن موجود ہوتا ہے کہ اسے ہم لوگ پانی نہیں بلکہ کچھ اور ہی بولتے ہیں خیر پانی کی قلت تو بہت سارے جگہوں پر موجود رہتی ہے کہیں کہیں تو تو اتنا زیادہ کہیں کہیں تو تو اتنا زیادہ سوکھا ہو جاتا ہے انسان پانی کی بو بوند کے لیے کو بھی ترس جاتا ہے تو اس لیے حکومت کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس جگہ پر پانی کا انتظام کرے اور وہاں کے لوگوں کے لیے اتنی مقدار میں پانی پہنچائے کہ وہاں کے لوگ زندگی آسانی آسان ہو جائے